ہیلو میڈم وعلیکم السلام جی خیریت ہے آپ کے پاس ہے کیا ہے ذرا اس کے بارے میں ڈٹیلس میں معلوم کرنا ہے

ٹھیک ہے ہم لوگ حیدرآباد میں نئے آئے ہیں ہم لوگوں کو یہ چیز نہیں معلوم ہے اگر آپ کو معلوم ہے ہاں ہم لوگ گھومنے کا ہے ہاں ہم آئے ہیں حیدرآباد تو اس کے بارے تو ذرا ہم کو اس کی ڈیٹیلس کے بارے میں بتا دیتے یہ آپ ذرا ڈیٹیل بتا دیجیے ہاں حیدرآباد کی مشہور ڈش ہے جیسے کھچڑی کھٹا قیمہ ہے بریک فاسٹ میں کھچڑی کے لیے دیکھیے چاول دال یہ پہلے بھگو کے رکھ دیں کے اس کو ادرک لہسن پیاز ڈال کے بگھار کے اس میں چاول ڈالنا اس میں تھوڑی ہلدی ڈال دیے تو کھچڑی بن جاتی ہے اور قیمے کے لیے قیمے میں آلو اور میتھی ڈال کے بنائے تو بہترین بنتا کھٹا تو پھیکا کھٹا بنائے تو کچھ اچھا بنتا اس کے لیے مشہور ہے ہاں اور ایک بات میرا بھی ہےکیا ہے تو میٹھا رہتا بریک فاسٹ کے لیے میٹھا تو میں سمجھتی ہوں کہ ڈھابے کا میٹھا بہترین رہتا بریک فاسٹ لائٹ رہتا وہ ذرا سا قیمے کے لیے کہ حیدرآباد کی ڈبل کا بہت فیمس ہے ذرا آپ کے بارے میں ڈٹیلس بتا دیتے تو اچھا رہتا ڈبل کا میٹھا ڈنر میں بریانی کے ساتھ اچھا دکھتا وہ وہ ڈبل کے میٹھے کے یہ بریڈ کو لے کے اس کو تل کے شیرے میں ڈالے واسطے دودھ میں ڈال کے پکا کے کھوا ڈالنا پڑتا اس کے اوپر تو بہترین ہوتا جزاک اللہ